जय झूलेलाल जी जी हा मैडम असां लाइ हिते ॿ दफ़ा हफ़्ते में वठी वेंदा आहियूं हिकु हा हा मां ॿुधायो थो असां बुधवार जो ऐं शुक्रवार जो ॿ दफ़ा हलाईंदा आहियूं जुमे जे ॾींहुं तव्हां खे कहिड़े ॾींहं ते वञणो आहे बुधरु ॾींहुं या जुमे जे ॾींहुं हा न मां ॿुधायां थो की असां ॿुधर ऐं जुमे जे ॾींहुं वेंदा आहियूं खणी करे बसि न इन में त कलाकु ॿ कलाक जो रस्तो आहे बाक़ी हुते वञी करे हा न न असां मां मैडम रूको हुते तव्हां खे वठी वेंदा आहियूं हुन खां पोइ तव्हां खे हुतां पंहिंजे पाण ई घुमणो पवंदो या जेको बि हिसाबु हुते हूंदो तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो तव्हां कहिड़े ॾींहं ते वञण था चाहियो ॿुधरु मां तव्हां खे ॿुधायां थो ॾिसी करे हिकु मिंट मैडम मां जीअं ॾिसी थो सघां बुधर जी त सॼी सीटूं बुक थी वियो आहिनि ऐं जुमे जे ॾींहं जी रूगो आख़िरी जी पंज सीटूं अवेलेबल आहिनि हा तव्हां केतिरा ॼणा वञणु था चाहियो पंज ॼणा हलो ठीकु आहे ऐं हिन जो प्राइज़ मैडम आहे टे सौ सठि रुपिया पर सीट हा ए सी बस आहे वोल्वो बस आहे खाइण पीअण जो मैडम बस में न थींदो छाकाणि त वधीक लंबो रस्तो कोन्हे त हितां शुरु थी करे सिधो हुता छत्तरपुर मंदरु वञी करे रूकंदी आहे हुता खां पोइ हुते ॾाढो दुकानूं आहिनि रेस्टोरेंट आहिनि तव्हां हुते खाई पी सघो था ढाबा बि आहिनि हा हा ॿई ॿई आहिनि अचणु वञणु ॿिन्हिनि जो हा हा असां वेहंदासी टे कलाक खां पोएं वरी बस मोटंदी वापसी कंदी ऐं जेका इन जी टाइमिंग आहे सुबुहु जो नाएं लॻे हलंदी लाजपत नगर मां हा नाएं लॻे हलंदी ऐं शाम जो टीं चईं लॻे ताईं अची वेंदासीं बाक़ी त ट्रैफ़िक जे मथां आहे केतिरो हूंदो केतिरो न थी थो सघे जल्दी बि अची वञूं बाक़ी इहो टाइमिंग आहे इहो पैकेज आहे असांजो हाणे तव्हां चओ त मां बुक करे छॾियां हा तव्हां मूंखे पंहिंजा सॼा नाला ऐं कीअं मतिलबु नाला ऐं उमिरि जो मोकिले छॾिजो मां बुक करे छॾींदुमि हा इहो ई नंबर आहे जंहिं ते तव्हां कॉल कई आहे हिन ते ई तव्हां मोकिले छॾो सभु डिटेल हलो मां ॿुधायां थो अठ टे सत सत अठ चारि सत हिकु सत सत नालो मुंहिंजो नालो यश आहे हा एज बि ॿुधायो हा हा तव्हां जीअं जेको मर्जी करणु चाहियो पेटीएम गुगल पे यू पी आई कुझु बि करे था सघो ठीकु आहे ठीकु आहे

जय झूलेलाल